جی ای سیو ای سیوا ای سیوا سے جو ہم اس کو نہیں چلائے ہیں ابھی تلک اور سنے ہیں اس کے بارے میں جو یہ بہت اچھی ایپ ہے یہ اچھا نالج جانکاری دیتے ہیں اس اچھا کام کرتے ہیں یہ صحیح سے پرزنٹ میں کام ہوتا ہے یہ سیوا بہت اچھی سیوا ہے اس سے سنیں دوست لوگ کرتے ہیں میں بھی ٹرائی کروں گا یہ ای سیوا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پورا تو نالج نہیں ہے پر سنے ہیں کہ یہ بہت اچھی ایپ ہے بہت اچھا کام کرتا ہے یہ ای سیوا ای سیوا تو ہے اس کے بارے میں دوست سے سنے تھیں کہ اس سیوا یہ ایسی ایپ ہے جو آپ کو پروفٹ دیں گے اور جا کے ہمیشہ آگے بڑھائیں گے اور آگے لے جائیں گے تو اس کے بارے میں اب میں بھی چیک کروں گا کہ ای سیوا کیا ہے اس کے بارے میں میں پورا نالج میں کو ڈاؤن لوڈ کر کر لوں گا اور ای سیوا کا تعریف تو بہت اچھا سنے ہیں جیسا ہی میں دوست لوگ بتا رہا ہے کہ ای سیوا بہت اچھی ایپ ہے اس کو سب گوٹے یوز کرا میں بھی یوز کروں گا